हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा के लिये विभिन्न प्रकार की समस्यायें आती हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य सुविधा का ना होना हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर बहुत ही कम हॉस्पिटल हैं जिनमें ना हॉस्पिटल हैं और ना ही सुविधा है कई स्थानों पर तो समय पर उचित इलाज ना मिलने के कारण मौत भी देखी गयीं हैं और क्षेत्र में डॉक्टर के सामने सबसे बड़ी समस्या तो वो है जो आसपास के क्षेत्र में शिक्षित लोगों को और सजग ना होना तो यह एक बड़ा कारण है जिसके साथ की पूंजी की कमी भी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा में मुस मुश्किल पैदा करती है और हमारे क्षेत्र में कई होस्पिटलें तो हैं लेकिन सुविधा बहुत कम है